हेल' गेदेर ओइ नोंसोरनि रेस्टुरेन्टनिफ्राय चिकेन बिरियानि अर्डार खालामदोंमोनलां माथो केस अन डिलिभारिनि अनगा बेलेक माबायानो गैया आं अनलाइनसो होगोन पेमेन्टखौ दा अर्डारखौ केनसेल खालामबानो जाबाय